हमारे परिवार में मेरी सास मेरी मेरे पति और मैं तीन लोग रहते हैं और मेरे पति काम ऑफ़िस जा मेरे पति काम करते हैं और मैं अपना घर बो बाहर काम करते हैं मैं अपना घर में काम करती हूँ घर में कि सुबह खाना बनाना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सबकुछ करती हूँ अपनी सास सास की भी सेवा करती हूँ अगर मेरे मेरे पति को कोई मतलब काम में उनको मतलब परेशानी हो जाती है उनको अब मतलब नहीं मन करता तो मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ कभी उनकी छुट्टी होती है तो अगर वह घर पर होते हैं जिस दिन उनकी छुट्टी होती है वह वह अगर मैं अकेली काम करती हूँ तो मेरी हेल्प भी करवा देते हैं जैसे मेरा मेरी मदद भी हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है और हम दोनों का सम्बन्ध भी अच्छा बना रहता है और हम दोनों साथ में मिल बाँटकर काम भी कर लेते हैं और उनको कोई काम काम में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनका उनकी मदद कर देती हूँ और मुझे कोई दिक्कत होती है तो वह मेरी मदद कर देते हैं और मेरी सास भी मे सास भी है अगर मुझको कोई काम करने में लेट हो रहा है अगर दूसरा काम करना है तो वह मेरा मदद मेरी मदद कर देती हैं काम में तो वह भी मेरा काम करवा देती हैं मेरी हेल्प करवा देती हैं मैं ऐसा नहीं है कि मुझको ही अकेले करना पड़ता है मेरे घरवाले मेरी मदद हमेशा करते रहते हैं और मेरे मैं अपनी सास की भी सेवा करती हूँ उनकी भी देखभाल करती हूँ उनका खाना पीना नहाना धुलना सबकुछ करती हूँ और वह भी मुझको मेरे कामों में मदद करवाती हैं और हमारे पति भी अगर कामों में हम दोनों की हेल्प करवाते रहते इससे हम हम हमारा पूरा परिवार भी अच्छा रहता है हम हमलोग का रिश्ता भी बना रहता है हमलोगों के हमारे परिवार में कोई दिक्कत भी नहीं होती कोई भी परेशानी होती है हमलोग मिल बाँटकर अप अपना सॉल्व कर लेते हैं और कोई दूसरे को नहीं बुलाते अपना ख़ुद ही अपने में ही सब सॉल्व कर देते हैं हमलोगों को कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी काम में प्रॉब्लम नहीं होती मैं अपने बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई सबकुछ करवा लेते हैं अपना काम सुबह उठने खाना पीना बनाने के बाद बच्चों को स्कूल ले जाना फिर उनको लेकर आना फिर उनका मैं उनको उनको खाना खिलाना नहलाना धुलाना सबकुछ कर लेती हूँ सुबह मुझको अगर बच्चों को टिफ़िन उफ़िन बनाने में लेट होता है मेरे हसबैन्ड बच्चों को नहला धुला देते हैं ब्रश करा देते हैं मैं अपना टिफ़िन उफ़िन बना देती हूँ फिर उनको तैयार करती हूँ फिर वह ले जाते हैं छोड़कर आते हैं फिर फिर उन उनका भी टिफ़िन उफ़िन बनाकर भरती हूँ फिर वह काम पर जाते हैं फिर वह जग में में स्कूल जाने फिर अपने सास ससुर को खाना देती हूँ खाना खाने देने के बाद फिर मैं ख़ुद को खाकर फिर उस बच्चों को लाने जाती हूँ उनको लाने के बाद फिर उनको खाना खिलाती हूँ उन्हें खाना खिलाने के बाद फिर अपना सारा घर का काम ख़ुद निपटाती हूँ शाम को पति आते हैं तो उनकी भी उनको भी उनकी भी सेवा करती हूँ उनका भी वह भी खाना पीना देकर फिर हमलोग अपने साथ में खा पीकर सबलोग साथ में ही खाते पीते हैं फिर सोते हैं और हम हमारा हमारा हमें कोई दिक्कत होती है उनको अगर लेट हो जाता है तो मेरे या मेरे सासु माँ सासु माँ भी मेरी हेल्प करवा देती हैं मेरी मदद कर देती हैं मुझे परेश मुझे कोई परेशानी नहीं होती है कोई भी काम करने में हमलोग अपने परिवार में कोई भी काम मिल बाँटकर सबलोग कर रहे थे इससे हमारा रिश्ता भी अच्छा बना रहता है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है